اتر پردیش ایک ہندوستان کا بہت بڑا صوبہ ہے بہت مشہور صوبہ ہے اتر پردیش میں تعلیمی ذریعہ بہت اچھا ہے یہاں پر بہت بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں جیسے کہ اے ایم یو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو کہ بہت بڑی ہے اس کو سر سید احمد خان نے ایجاد کیا تھا اور یہ ابھی بہت مشہور یونیورسٹی ہے اس کے اندر نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی ماسٹر تک بچے پڑھتے ہیں یہاں پر فرسٹ کلاس سیکینڈ کلاس کلاس سکس تک بچوں کو فری ڈریس فیس فری کھانا فری ملتا ہے اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو اسکالر شپ ملتی ہے اتر پردیش میں ایک یونیورسٹی اور ہے بی ایچ ہو بنارس ہندو یونیورسٹی اس میں بھی پڑھائی کا ذریعہ بہت اچھا ہے بچوں کو اسکالر شپ ملتی ہے ٹیچر اچھا پڑھاتے ہیں ایک دم ویل ایجوکیٹیڈ ٹیچر ہوتے ہیں